संस्कृत भाषा बहुत पुराना भाषा मानल जाइत छै संस्कृत भाषा प्राचीन कालसँ बोलल जाइत छै संस्कृत भाषाकऽ सारा भाषाके माताके दर्जा देल गेलय हँ संस्कृत भाषा आइके समयमे विलुप्त भए रहल छै संस्कृत भाषाकऽ हमरा सभपर ध्यान देना चाही ताकि संस्कृत भाषाके हम हमर गाँवमे बहुत कम ही विद्वान छै जे संस्कृत बाजि पबै छै हमर गाँवमे लगभग शायद बीससँ पच्चीस आदमी ही अच्छासँ अच्छा संस्कृत बाजि सकै छै ओना हमहुँ कोशिश करै छी संस्कृत बाजैके लेकिन ओतए अच्छा बाजि नहि सकै छी ओहिपर हमरो ध्यान देना चाही आओर संस्कृत हम आइ तक कहिओ करतहुँ कथाओ सभ नहि करेलियै हँ लेकिन हम पूजा कए लैत छी भगवानक संकल्प कए ले छी गाड़ी पूजा कए ले छी लेकिन संस्कृत भाषापे ध्यान देना चाही संस्कृत भाषा भारतके प्राचीन भाषामे सँ एक मानल जाइत छै लेकिन भारतके सभसँ पुराना भाषा नहि छै भारतके सभसँ पुराना भाषा तमिलनाडुके एकटा भाषा छियै हमरासभके संस्कृत भाषा पर ध्यान देना चाही संस्कृत भाषा आइके समयमे विलुप्त भए जा रहल छै संस्कृत भाषाके विलुप्त होइसँ बचेनै चाही हमरासभकें ओकरा विलुप्त नहि होना देना चाही आओर संस्कृत भाषापर बच्चासभकें संस्कृत भाषा पढ़यके लिए प्रोत्साहित करल जाइ किआकि संस्कृत भाषा किछु दश बीस सालमे हमरा अंदाजसँ विलुप्त होइवला छै जेनाकि बहुत सारा भाषा विलुप्त भए गेलय संस्कृत भाषाके विलुप्त करयसँ रोकऽ परत और संस्कृत भाषासे ही कम्प्यूटर चलैए कंप्यूटरमे संस्कृत भाषाके बहुत बड़ा योगदान रहल छै बिना संस्कृत भाषाके कंप्यूटरमे किछु भी नहि छै इएह सभ बात छै